माने जोंना बिदा फंबाय न'आव बिदा साथाम ओमफाय जों बिब' बिनानाव सानै साबामोन आरो न'खराव जोंहा ओमफाय बिदिनो बिदा देरसिन बिदा देरसिन दं बिदा देरसिन गोनां समाव बिमा गैला उन्दैयाव बिमा थैजानायसो आरो आं जेन'बा दाबो मोगथांआवबाबो बिदिनो ओमफ्राय बिदा हिनजाव लाबाय हिनजाव लानानै बिदिनो बिमा गैला नालाय आंहा जेनबा आंनो दुइसिन बिदाफ्रा माखासेया बिदिनो सेरखाय बेरखाय थालाजोब्बाय बिब'आबो बिमा गैयि समावनो बिदिनो हाबा जाहैबाय बिदिनो हाबा जाखांनानै आङो बिमा गैया बिबाजैया अथ्यासार खालायनानै आङो हजोंहाय बिब'नाव थाहैनांदों आरो ओमफाय दा बिदिनो थाहैनांनानै दा बिदा गेजेरा आंखौ थाहैनाङा होननानै बेहाय न'आव लाबोफिननानै दोनदों ओमफाय दा जों दोननानै मेलायनानै दं दा जों माने आं दा बांसिन अनलायो बिदा उन्दै गेजेर उन्दैसिनजों आरो आंनि खर'साजों आं दा बिदा उन्दैजों अनलायो बैसोरजों बारा मेलाया आरो दामाने बिसोरबो हिनजाव लाजोब्बाय नालाय आलादा जालाजोब्बाय दा आङो बिदा दुइसिनजोंसो मोजां मेलायनानै दं आरो दा बिब'आथ' मालाय न' बारलांबाय नालाय बेजों मिन्थिला जों दा बिदा बिनानाव जों सानैजों साबसिन अनलायनानै दं आरो बेहाबो दा हजों सेरफांगुरियावसो थायो आंहाबो आरो मालायनि दर बारबाय नालाय दा बांद्राय माबाथला आरो जोङो दा बेनोसै